किसानों को गाँव में बहुत तकलीफ़ होती है परेशानी ऐसा है कि जैसे कि अब मौसम आया है बोनी का समय आ गया है हैं तो मौसम सही नहीं है जैसे कि आप अब जो उन्हें सूखी बोनी की बोनी करना है वो पानी गिर गया है हैं तो परेशानी होती किसानों को और जैसे कि ये पलेवा करके और जो बोनी की जाती है उसके लिए समय पर जैसे नहरें हैं तो नहरें अगर चालू हो गई हैं तो किसानों को कोई समस्या नहीं होती और जैसे नहरें भी चालू हो गई है अब पानी आने की व्यवस्था है तो लाइट की परेशानी हो जाती है लाइट भी चौबीस घंटे किसानों को उपलब्ध नहीं होती हैं हैं और जैसे तैसे कि उनको लाइट आई तो ये सारी चीज़ों की एक जो समस्याएँ हल होती है तो फिर उन किसान में बहुत चुनौतियाँ हैं ये जैसे कि अब उन्हें टेक्टर से आज कल क्या है कि ये जे बेलगाड़ी हुई और जे खेत बखरने की जो पुरानी तकनीकी थी वो उससे तो कोई कराता नहीं है अब टेक्टर है तो टेक्टर ओ होगा जिसके पास फिर जिस किसान के पास टेक्टर नहीं है वो परेशान होता है फिर वो अब टेक्टर लेके आएगा फिर उससे बखरानी करवाएगा कई प्रकार की चुनौतियाँ है जैसे कि अब जैसे कि तैसे वो फसल बोता है किसान और समय पे पानी मिल गया तो फसल अच्छी हो जाती है ओ जैसे समय पे पानी की व्यवस्था नहीं है लाइट की व्यवस्था नहीं है और समय में उनका थोड़ा सा चूक जाता है जैसे कि पानी देने में या किसी प्रकार की निंदाई इंदाई करने में जो समय उनका निकल जाता है तो फिर फसल में भी भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और कम आवक होती है पैदावार जैसे कि एक बोरा की दस बोरा होना है तो फिर पाँच ही बोरा होती है इस प्रकार से किसान के आर्थिक स्थिति से भी बहुत ओ परेशान हो जाता है कि जिस प्रकार से वो उम्मीद लगाए रखता है उस प्रकार से उसकी मतलब यानी कि समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है एक किसान क्या है कि हर प्रकार से ये सोचता है कि मैं सभी प्रकार से समृद्ध हो जाऊँ पर वो हो नहीं पाता है क्योंकि मसीनरी जो चीज़ें हर प्रकार की मसीनरी खरीदना पड़ती उसको तो इतना फसल की आवक नहीं है ना ही इतना उनकी पैदावार है कि वो टेक्टर खरीद सकें थ्रेसर खरीद सकें नलकूप खुदवा सकें ऐसे कई प्रकार की समस्याएँ हैं किसानों के पास फिर भी किसान क्या मेहनत तो वो करता है अपनी तरफ से किसान जो है हरे हर प्रकार से सक्षम होने के लिए हर हर प्रकार की कोशिश करता है किसान जो है कि वो सोचता है कि में अच्छी खाद मिले अच्छा बीज मिले अच्छी समय पर बोनी हो और समय पर बखरानी हो तो उसको क्या आवक होगा बेचारे की आर्थिक स्थिति अच्छी हो अभी वो कम क्षेत्र में जो हाँ फसल उगाता है वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फसल उगाऊँ